स्मार्ट फोन हमरा आरके बहुते नया जीवन कोना नीक केलक अहाँ सबके स्मार्ट फोन एते सुन्दर चलि रहल यऽ जेकि हमसब गाँवमे रहै बला आदमी बाहरो बला आदमी से वीडियो कॉल बात कऽ सकैत छी फोन कऽ कऽ बात कऽ सकैत छी इएह खातिर हमसब स्मार्ट फोन ज्यादा यूज करै छी ओ नीक बन लेलक हन सबके नीक बनेलक हन यही सऽ स्मार्ट फोन आब सबके लेल जरूरी छै